हमरा सबके जे तीर्थस्थल अछि बहुत तीर्थस्थल अछि हमरा सबके एहिठाम तिलेश्वर बाबा अछि लेकिन धरहरा शिव मन्दिरपर सेहो हमसब जाइत छी खाली समयमे ओहिठाम बैठिकऽ भगवानके भजन चर्चा आओर भक्तिके बातचीत होइत यऽ ओहिठामके पण्डा साधू समाज

आजू बाजूक जे समाजसँ जुड़ल लोक छथि हुनको बीचमे बैसिकऽ हमसब चर्चा करै छी आओर कोशिश राखैत छी एहन स्थल आओर हुवै आओर जतय लोक दूर दूरसँ आबिकऽ एहिठाम समय व्यतीत करै करबाक चाही माहौल बढ़िआँ रहना चाही हमसब विशेष पर्व त्यौहारपर सेहो एहिठाम सम्मिलित होइत छी प्रशासनके सेहो हमसब मदद करैत छी एहि मन्दिरके जे व्यवस्थापक रहैत छथि ओइ समयमे हुनको हमसब सहयोग करैत छियन्हि सब आदमी हमसब मिलि जुलि कऽ ओहिठाम शिव जीके भजन करैत छी गुणगान करैत छी कीर्तन भजन करैत छी आओर हरदम इच्छा रहैए जे सामाजिक सौहार्द बनल रहै आओर अहिना भोलेनाथक कृपा जे छै से सबपर बरसैत रहै